आं मोनसे सपिं हलाव हाबनानै माखासे मुवा बेसादफोर बायदोंमोन बे मुवाफोर बेसादफोर बायनायाव आंनि आखायाव जिखिनि रां दं बे राङा थोस्लाबैलाय आंनि गोनां गोनां मुवा बेसादफोरखौल' लाखिनानै आरो नाङि बेसादफोरखौ आं सपिं हलाव दोनफिननाय जादोंमोन